ہندوستان میں بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مشکل کی مشکل کا سبب ہے لوگ پریشانی کا سبب ہے اس بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے جو ملک میں پریشانیاں ہو رہی ہیں اس میں سرِ فہرست ہے بے روزگاری کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو سب کو کاروبار نہیں مل پاتا ہے کاروبار نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بےروزگار ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ کرائمز کا بڑھنا کرائمز کا بڑھنا بھی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہی ہے کیونکہ جب بے روزگاری ہوتی ہے تو لوگوں کو پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے تو لوگوں کو پیسہ کمانے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلط کام کرتے ہیں چوری ڈاکہ وغیرہ ان سب چیزوں کا وہ سہارا لیتے ہیں آبادی کے بڑھنے کی آبادی کی وجہ سے جو تیسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نیچرل سورسز ہیں وہ بہت کم ہیں وہ بہت لمٹیڈ ہیں اور جو اب لوگ کھانے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو بھوک مری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوگوں کو غریبی غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھوک مری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بڑھتی ہوئی آبادی کے سے کے یہی تین بڑے فیکٹرس ہیں جو ماحول پر زندگی میں بہت بڑا اثرڈالتے ہیں